आं आंनि आबादखौ जुनारनिफ्राय रैखा खालामो ओरैबायदियै आंनि आबादथिलिखौ आङो जेवरा जेवरा हेबनानै दुमखननानै दोनो आरो माखासे आबादफोरनि थाखाय आङो बायदि जेवराफोरखौ होनाय जायो जे जेवराफोरा जेवराफोरखौ जुनारफोरा बारसिनानै बै आबादफोरखौ मोनजाया एबा जाहैनो हाया बेफोरनि थाखाय आङो गोरायै बेरा खाफ्रानानै होयो आंनि आबादथिलिखौ मोसौ बोरमा गामिनि मोसौ बोरमाफोरा गाग्लोबो जाय बोरमा मोसौफोरा दिरुं बुखुनानै बा दिरुं बस'नानै बारिफ्राव हाबनानै जाहैनो नाजायो बैफोर मोसौफोरा आंनि आबादथिलिखौ गाज्रि रोखोमै जानो एबा गाग्लोबनो हमो

गामियाव बयहाबो मोसौ बोरमा फिसियो बेनि थाखाय मोसौ बोरमाफोरखौ आबाद थिलिफोरनि एसे खाथिफोराव खानाय जायो बै मोसौ बोरमाफोरा आबादथिलिनि आबादखौ नुहरोब्ला बै आबादफोरखौ जानो थाखाय हांखुर जानानै गाव गावनि खानाय खाजानाय दिरुंफोरखौ बोस'नानै बै आबादथिलिफोराव हाबनो नाजायो बिसोरो आबादफोरखौ जानानै बिलाइफोरखौ अरस' अरस' खालामो आरो बिफां माखासे जायरा बिफां आबादफोरखौ गाग्लि गाग्ला खालामनानै फोथैयो एबा दालाय दासाफोरखौ सिफायनानै नोरजिया खालामो बुंनो थाङोब्ला बोरमा बोरमाया आबादफोरखौ जायोब्ला बै बिफाङा जाखांबोनो हाया जायो मानानो बोरमानि खुगायाव एसिद बायदि रोखोम खुदैजों नांफानानै थायो बेनि थाखायनो बोरमा जायोब्ला बिफांफोरा जाखांनो हाया जायो बे रोखोमैनो जुनारफोरा आंनि आबादथिलिखौ गाज्रि खालामो